नै बे जोंनि गोदोनिफ्राय बे आबाद मावनायफ्रा मारोखोम मारोखोममोन बेखौ जों सानैजों रायज्लाय लायसै गोदोनिफ्राय मा मा मावबोदों

औ नंगौ गोदोनिफ्रायनो नंगौलै

नंगौब्रा खेथियानो दाना गोदोनि माइसालि माइ मा माइ गैला जाबाय दा औ नंगौ सातमनल'सो जाखायोमोन नंगौ जायो औ जायो

बेजोंनो इसे नंगौ बांसिन बांसिनसो मावदामलाङो मोनदा थोरोङामोन नंगौ

नंगौ लुंगा लुंगि जाहैब्लाबो थोरोङामोन दा जेराव थोनाय थोयैया दा एसे एनै सरखारनि हासारबो बाहायनाय जाबायनालाय नङासै सोरबा होयो सोरबा होआ

थैनोसै औ खालामैआबो मोजां जादोंलै हायासो थैलाङो

होथाराब्ला होथाराब्ला साबसिन जाबोयोलै लासैनो औ मोसौ दंजायोब्ला बे गोबोर हासारानो मोजां

नंगौ

नंगौ मावनानै जानायानो बिदिनो जाखाबायब्ला जानांगौ उफाय गैलाना संसारानो बिदिनो जाहैबायनालाय जानायालाय जाबायलै

दे मानि जोंनाथ' रायज्लायनाया एसेनोसै नङा होमब्ला दोनलाय लायदिनि